भारतके प्रमुख महत्वपूर्ण पाबनि सब छै जे बहुत अतिमहत्वपूर्ण होइत छै एतऽ मनायल जाइत छै संस्कृति विधि विधान के साथ एतऽ सब पाबनिमे पूजापाठ भी कैल जाइत छै आओर सब सामग्रीके साथ नियमपूर्वक एहिठाम पूजापाठ करऽके विधान बहुत महत्वपूर्ण छै भारतमे जे हइ सब सब पाबनि तऽ बहुत महत्वपूर्ण छै ओहिमे छठि जे छै से बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत छै छठि चारि दिनके छै नहाए खाए होइत छै खरना कयल जाइत छै संझुका अरघ भोरका अरघ ओहिमे डूबता सूरजके भी पूजा कैल जाइत छै आ शाम सुबहमे भी उगता सूरजके अरघ दऽ कऽ पूजा कयल जाइत छै एहि पूजापाठमे जे हइ से सामग्री सब जे लगैत छै ओ सब गाम अपने हाथक बनाएल रहैत छै हाथसँ सब कूटऽ कऽ पीसऽ कऽ सब किछुके कएल जाइत छै छठिमे आओर ओ खूब उत्सवके साथ संस्कृति विधानके साथ पूजापाठ एकदम मनाएल जाइत छै तकर बाद ई दुर्गापूजा जे छै दश दिनक चलैत छै दुर्गापूजा दश दिनकमे पूरा विधि विधान से मातारानीके पूजा उपवास कएल जाइत छै पूजा सुबह शाम आरती विधानके साथ कएल जाइत छै ई बहुत मान्य छै एतऽ दुर्गापूजा छठि बहुत मान्य एतऽके पबनी भेलै पाबनि आओर होली सेहो छिऐ बहुत महत्वपूर्ण जाहिमे सब भाव विलास होके सब एकदम खुशीपूर्वक होलीमे रङ्ग अबीरके साथ पुआ पकवान बनेलक खेलक अपन होली सेहो मनाएल गेल एक दूसरेके सम्मानके साथ समाजसे मिलल व्यावहारिक तौर पर पाबनि मनाएल जाइत छै चौड़चनो छिऐ एतऽ इंडियाके जे पाबनि छिऐ ओहोमे शाममे अरघ सब देल जाइत छै ओहिमे पकवान सब बहुत खजुरिआ पुरुकिआ बहुत सारा सामग्री सबके बनाएल जाइत छै फल फूल सबके साथ उठाएल जाइत छै हाथ एकटा सर्वश्रेष्ठ बात छै कि ई भारतमे संस्कृतिमे जे छै जे पूर्ण रूपेण संस्कार संस्कृति विधानके साथ सब केओ मिलकऽ महिला हो या पुरुष सब केओ मिलकऽ पाबनि खूब आनन्दपूर्वक मनबैत छै विधि विधान पूजापाठ अर्पण सब किछु कऽके